हा जीअं अहमदाबाद जा प्रख्यात सिंधी लेई कलाकार भरमानंद प्यासी उहे जाम सिंधी ॻाल्हियुनि में कॉमैडी कराईंदा आहिनि मुंहिंजी जया जया पंहिंजी ज़ालि जी पे जोक्स ठाहींदा रहंदा आहिनि ऐं जाम खिलाईंदा आहिनि हुन जो असां आनंद वठंदा आहियूं जाम सुठा सुठा जोक्स गीत पंहिंजो इहो होलीअ जो हिकु हिननि जो फेमस हिकु आहे उन्हनि जो मस्त ॿियो हिकु लवी कमल भगत जो बि ॾाढो मस्तु कलाम आहे उहो कलाम ॾाढा सुठा गाईंदा आहिनि हुन में जीअं की हुननि जो कलाम हुननि जो ॾाढो मस्तु कलाम आहे ऐं उन जा ॿिया बि सुठा ॾाढा साईं कवरराम जा कलाम ॾाढा सुठा आहिनि असांजा सिंधी कलाकार बैस्ट असांखे जाम ॿुधी करे ॾाढो मज़ो ईंदो आहे